समाजमे जे अइ नाच कूदके ज्यादा मानि नहि देने अइ लेकिन एखनतक लड़का लड़कीमे ज्यादा अन्तर करैए लड़का किछु भी करैए ओकर माइ अइ बाप अइ जे भी अइ समाजमे ओकरा नहि किछु कहैए लड़कीके बढ़ैलए कम दैए कहैए नहि लड़की घरके लाइक अइ घरेमे रहू बाहर नहि निकलू हमरो गाममे एकटा हमर बहिन लागैये ओ पाँच टा बहिन ये ओ बेटाके ओकर माइ बाप ज्यादा मानि दैए लेकिन ओकरा डान्स करैके ज्यादा शौक अइ या करैए अपन अपन वीडिओ भी बनबैए लेकिन ओकरा बहुत दिक्कत करैए ओकर मम्मी पापा ओ कहलक नहि लड़की जे अइ नहि किछु करैए लड़का ज्यादा काम करैए अहाँ घरेमे रहू ओ कहलक नहि एकबेर हमरा मौका दिअऽ अहाँ हम जे अइ कहैके जे कहब वएह हम करब हमरा कोइ दिक्कत नहि होएत बहुत कहलक बहुत समझेलक बोललक ठीक अइ ओकरो माइ बाप परमिशन देलक बहुत दिक्कत कऽ कऽ ओकर बाद जिलामे डान्सिङ्ग होइए तऽ ओकरामे जे ओ भाग लेलक ओहिमे अच्छा ओकरा मेडल भी मिलल आब जे अइ ओ धीरे धीरे बहुत पैसा भी कमाइए आब एखन जे अइ ओकर माइओ बापमे कोइ दिक्कत नहि अइ एहि कारण लड़कीके ज्यादा लोक आगाँ बढ़ैलए नहि दैए कहैए जे नहि लड़की जे अइ घरेके लाइक अइ लड़का किछु भी कऽ सकैए ई जे अइ सोच बहुत गाँवमे ज्यादा बढ़ैए शहरमे तऽ कम अइ कियाकि शहरके लोक कनिटा पढ़ल अइ लिखल अइ एहि कारण दिक्कत नहि होइए गाँवके लोक ओकर माइ बाप कम पढ़ल लिखल अइ बाहर कम निकलैए तेँ पता नहि चलैए बाहरके दुनिआ केहन अइ ई गाममे रहैए तऽ गाँवके जे स्थिति अइ जे परिस्थिति अइ ताहि कारण लड़कीके जे ज्यादा नहि बढ़ैलए दैए लड़की जे अइ जे लड़का करैए से लड़की भी कऽ सकैए जे ई चीज सोचि लेलक ओकर बेटी जे अइ बहुत आगाँ भी बढ़ल अइ